हिकु दफ़ो मां ऑनलाइन ड्रेस ऑडर कई ऐं वरी पहिरीं त मूंखे लॻो कि थोरो महांगो आहे ड्रेस हिकु दफ़ो मूंखे पाइणो आहे कंहिं फ़ंक्शन ते त एतिरी महांगी ड्रेस न वठणु खपे पर लेकिन वरी ॾिठमि कि सुठी त लॻे पई हिकु दफ़ो अचण त ॾे ॾिसां त सही पोइ खणी ॾिठो वेंदो पोइ जॾहिं हूअ ड्रेस घर में आई त हिननि चयो मुंहिंजे घरवारनि ॾिठो ऐं सभिनीनि ॾिठो ससु ॾिठी पंहिंजे मुंहिंजे घोट ॾिठो त हुननि चयो कि ही त महांगी आहे ॾाढी ड्रेस जंहिं हिसाब सां पैसा आहिनि हुन हिसाब सां हेतिरो न लहे इहा ड्रेस ऐं तोखे त हिकु दफ़ो पाणी तई छाजे लाइ हेतिरी ड्रेस महांगी घुराई आहे त पोइ वरी मां सोचियो कि वरी इन्हनि सभिनीनि खे नाराज़ कयां छा करां त हाणे ईअं थी करां खणी वापसि थी करां जॾहिं वापसि करण लाइ सोचियो त वरी हुन वेबसाइट ते वियसि वापसि करण लाइ त हुननि चयो कि नथा ई वापसि नथा करे सघू कुझु न कुझु घणेई हुन में हुआ रीज़न हुआ कि भई नथा करे सघूं असां हिन खे वापसि त पोइ वरी मां हुन वेबसाइट ते वियसि ऐं हुतां खां मां ऑनर जो नम्बर कढियो कस्टमर केयर मेम ॻाल्हायो वरी उतां खां ऑनर सां ॻाल्हायो ऐं चयोमानि पंहिंजी प्रॉब्लम ॿुधाईमानि कि भई हाणे मां ड्रेस ऑडर त करे छॾी आहे पर मूंखे इहा सही कान पई लॻे ऐं कीअं मां उन्हनि खे मिड़ेई मनायो छो कि मूंखे न मूंखे ॻाल्हि वणी कोन पिए छो कि मुंहिंजे घरवारा ख़ुशि कोन आहिनि कि भई एतिरी महांगी ड्रेस पाईंदीअं हिकिड़ो दफ़ो पाइणी अथई त छा जे लाइ थी तूं ऑडर करीं त पोइ ईअं मां जिड़ई मिड़ेई उन खे मनायो ऐं जीअं तीअं करे मां उन खे वापसि करे छॾियो